السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میں محمد سالم پورنیہ سے بول رہا ہوں کیا آپ راشد اسٹیشنی بول رہے ہیں او جی جی تو راشد اسٹیشنی سے مطلب آپ ہی ہیں جی او جی جی جی تو یہ بول رہے تھے کہ اسٹیشی آپ کے پاس دکان ہے جی اپنے او تو ہم کو بہت ساری کتابیں اور قلم جو ہے وہ سب اٹلیسری کی دکان میں آپ جانتے ہیں کہ مطلب اس میں قلم کاپی یہ سب ملتے ہیں تو ہم کو ہم کو وہ ساری کاپیاں اور قلم سب خریدنا ہے تو ہم وہی مطلب جیسے کاپی رہا ہندی انگلش تو ایک درجن ایک درجن کرکے لے لیں گے ہاں کیا مطلب وہاں کیا دام ہے آپ کے اسٹیشنری راشد اسٹیشنری پہ آپ کی کیا دام ہے جی اس کا مطلب ایک درجن ہمیں انگلش کی کاپی چاہیے تو آپ اس میں کتنا ڈسکاؤنٹ کیجیے گا مطلب آپ کتنا جو ہے ایڈجسٹمینٹ جی جی یہ تو سوچے ہم کم کیجیے مطلب جیسے کم کیجیے ابھی ہم لوگ کیوںکہ مطلب آپ کے پاس جا رہے ہیں پورنیہ سے آپ کے پاس آئیں گے اسٹیشنری کی دکان میں تو کچھ کم کر دیتے ڈسکاؤنٹ کر دیجیے نا

ویسے آپ کر کے جائیں گے تو کچھ نہ کچھ کم کر دیجیے گا سلیکٹ کر دیجیے جی جی تو کب آ سکتے ہیں ہم آپ کے پاس جی مطلب صبح کب دکان کھلتی ہے آپ کی جیسے

جی جی چلیے ہم کو ہندی انگلش اور میتھ کی جو کاپی ہے ایک درجن ایک درجن کی خریدنی ہے

تو جیسے مطلب آپ کی دکان جو آئیں گے مطلب وہاں جو آس پاس میں جو ہے مطلب کار سے جائیں گے تو کوئی سہولت ہوگی نا کار ور رکھنے کی

تو کس وقت آ سکتے ہیں آپ مطلب مناسب سمجھیے تو ہم آ سکتے ہیں کس وقت تک آں ٹھیک ہے انشاء اللہ ظہر کی نماز پڑھ کے آئیں گے ٹھیک ہے السلام علیکم